असां भारत जे त्योहरा त्योहारनि में महाराष्ट्र जी कला ऐं शिल्प कला जो प्रदर्शन त ॾिठो ई आहे अॼुकल्ह अहिड़ा टीवी शो था अचनि जीअं इंडियास गॉट टेलेंट रिएलिटी शो उनमें बि असांजी कला शिल्प कला जो प्रदर्शन थी रहियो आहे जेक़ो खादी मेलो महात्मा गांधी जंहिंजो प्रचार कयो हुयो हुनमें खादी हिकु ब्रैंड नेम थी वियो आहे खादी जा घणा ई प्रदार्थ विकिणी सघूं था उनजो व्यवसाय करे सघूं था जीअं टिफिन बैग्स आहिनि वॾियूं अ जूट बैग्स आहिनि थेला आहिनि पर्स आहिनि कपिड़ा आहिनि हीअ सभु असांजे असांखे ॾिसण मिले थो हिन करे महाराष्ट्र जी कला असां वधाइ सघूं था हरिओम